हलो हा हा ॿुधायो हा हा हा हा ॿुधायो ॿुधायो हा हा हा हा कहिड़ी कम्पनी विझाइणी अथव हा हा हू ॾाढी सुठी अथव हीअ त टीस्का अथव हा हा हा प्लम्बर कम में ॾाढी सुठी अथव असां पंजनि सालनि जी गेरंटी ॾियूंव था पर पाणि ॾह साल गेरंटी खणू था हा हा हा हा हा हा

हा हा

हा हा हा हा हा हा हा

हा हा हा हा भले भले हा हा पोइ उहो त असांजो माण्हू ईंदव माप बाप वठी वञे पाइपनि जी तव्हांखे ॿुधाईंदासींव किथे छा विझाइणो आहे हू पंदरहंनि मिन्टनि में मोकिलियांसि थी पंदरहें मिन्टे में मोकलियांनि थी हा हा भले भले हा हा पर तव्हां अची वञिजो पोइ ॾेखारिजो न छा में छा लॻाइणु अथव हू ॾिसी डींदव तव्हांखे हा हा पोइ चइजो असांजे माण्हू सभु ॾिसी करे लॻाइनि ताक़ी कोई काई फरियादि न ईंदव माल सभु सुठो विझंदो अथव ॾिसिजो ॿिए हंधि किथे बि कमु हुजे त ॿुधाइजो हा हा न न कुझु बि न न न न न कुझु बि न थींदव हुन जी चिंता ई न कयो असांजो घरु समुझी करे असां कम कराईंदासींव न न कुझु बि न थींदव असां गेरंटी खणू था पिया हुनजी हा त ॿियो वटि बि असां वटि ई अचण जी कंदव असां हेॾो कमु सुठो करे ॾींदा आहियूं हा हा तव्हां ॾिसिजो असां पंहिंजे घरु वांगुर ई कम कंदासीं तव्हां खे चवण जी ज़रूरत ई न पवंदव हा हा हा हा ॿियो कुझु विझाइणो अथव हा हा भले भले त भले पोइ माण्हू मोकिलींदीमांव अधु कलाक खां पोइ हा हा ए हा हा हा